मां हिकु हफ़्तो पंहिरी हिकु बॉडी वॉश घुरायो नव्या करे बॉडी वॉश घुरायो जॾहिं हूं आयो ॾिसण में त जाम मस्तु पियो लॻे ऐं हुनजी खुशबू बि जाम मस्तु हुई जॾहिं मां हुनखे इस्तेमालु कितो न हिकु कलाकु बाद मुंहिंजी त्वचा ख़राब थी वई पूरी ऐं थोरे मां कमु न पियो हले असांखे वधीक वधीक कढिणो पियो हिते हिकु त एॾो महांगो वरी एतिरो असां प्रोडक्ट यूज़ कयूं जो मां पंहिरी मामाअर्थ जो यूज़ कंदी हुयमि न हो त एॾो मस्तु ऐं सस्तो पवमदो उहो ऐं एॾो मस्तु हियो ॾिसो एॾो महांगो थी करे बि हीअं प्रोडक्ट बि वधीक वधीक यूज़ करिणो पए ऐं मुंहिंजी पूरी त्वचा बि ख़राब करे छॾी मां त तव्हांखे सलाहु ॾिती तव्हां हे नव्या जो बॉडी वॉश कॾहिं बि यूज़ न कजो मामाअर्थ जो मस्तु जाम सुठो आहे ऐं तव्हां खे सस्तो बि पवंदो